हैलो ओला मां किर्ती केवलानी थी ॻाल्हायां मां तव्हांजे हितां कलाक खनि पहिले हिकिड़ी कैब बुक कई हुई मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु कटाई घाट वञणु वारी हुअमि पर मूंखे हाणे हिकु ज़रूरी फोन अची वई आहे और मूंखे सतना निकिरणो आहे पर मां हुन कैब जा पैसा एडवांस में ई ॾेई छॾिया हुआमांव और हाणे तव्हां मूंखे उहे मुंहिंजा पैसा गूगल पे ते या फोनपे ते वापसि करे छॾियो अगरि तव्हांखे खपेव त मां तव्हांखे पंहिंजो बैंक अकाउंट नंबर व्हटस्प ते भेजे थी रखांव